चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खुंनायनि गिबि फुंखाफ्रानो जाहैबाय माखासे आबादारिफ्रा आबादनि सायाव सोनारो बे आबाद मावनानैहाय जिउखौ खुंनाय जायो बा गामि ओनसोलनिया आबादानोखासै नालाय बेवहायनो बिदि खालामनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जों आबाद मावनानैहाय फिसाफोरखौ नायनो गोनां जायो फेदेरो फोलावो लेखा फोरोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय दारिमिनफ्राथ' बारा गैया जोंनि गामि ओनसोला एसिबां डेभेलप्त नङा नालाय दारिमिनफ्राव जों मावनो बारा मोना दस्रा जायगायाव थांनांगौ जायो दारिमिनफोर मावोबा आरो मानसिफोराथ' सोरखारि साख्रिसो लुबैयो बांसिनानो गामि ओनसोलनिया प्राइभेटआव हाबनानै थायोब्ला माने प्राइभेटआवहाय एसे खम जोंनि पेमेन्टफ्रा बेथनफ्रा एसे खम नालाय ओंखायनो प्राइभेटआवहाय बारा लुगैया बांसिनानो सोरखारि साख्रिखौ होसोयो बेनिखायनो जों सोरखारि साख्रिखौ नागिरो होसोयो आरो ओमफ्राय पार्ट टाइम हिसाबै जों पार्ट टाइम जब हिसाबै प्राइभेटआवबो बांसिनानो गावनि आथिङाव गसंजानो हाजासे माबा प्राइभेट जब मावनानै जिउखौ दैदेनलाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो बांसिन जोंनि गोनांथि होननानै साननायानो सोरखारि साख्रिखौ लुगैयो आरो ओमफ्राय बे प्राइभेटफ्राव एसे एनै जों हेल्पनि थाखाय थाखा फैसा प्रब्लेमनि थाखाय जों प्राइभेटआव मावनाय जायो आरो जों जोंनि जिल्लायावथ' बेखार जानायखौ नुखादों मानोना जोंनि जिल्लायाव बेखार जानायफोरनो आं सुबुरुन होनो सानो नोंथांमोना माखासे फरायनायजों हिसाबै कमपिउटार माखासे स्किल डेबलपमेन्टखौ डेबलप खालामनानै लांफाखा मानो होनोबा जों बेबायदिखौ बेबायदियावहाय जों बांसिनै जों सुबिदाखौ मोनो साख्रिफोर होसोनायाव सोरखारि साख्रिफ्राव मानोना दानि जुगावथ' कमम्पिटिशनसो जाहैबाय नालाय गाबागाव बादायलायनाय सोरना पारसेन्तेन्सआ बांसिन सोरना मा स्किल डेभेलपमेन्ट दङ बिखौ नायो ओमफ्राय बिनि सायावहाय नायनानै लायो जों बिखौहाय बांसिन माबानो सानो सुबुरुन होयो बिदिब्ला जोङो बांसिन गाबागाव लाइनाव साख्रिफोरखौ मोननो हागोन आरो बे प्राइभेटआव मावग्राफ्राथ' एसे खम मानोना सासे बेकथिनियावसो मावनाय जायो नालाय बिनिखायनो जों एसे खम बिथन मोनो बेनिखायनो जों प्राइभेटआव मावनो बायो मानोना जोंनि हेल्पनि थाखायल' जों प्राइभेटआव मावनाय जायो नालाय साख्रि सोरखारि साख्रि सेतोल जासान्दिआव बेहायनो पार्ट टाइम हिसाबै फरायनायजों लोगोसे सोरबा सोरबा मावफायो आरो सोरबा सोरबा प्राइभेटखौनो मावनानै जिउखौ दैदेनलाङो सोरखारि साख्रिखौ मोनथाराबा बेनिखायनो आङो जोंनि जिल्लायाव बेखारखौ खमायनो थाखाय माखासे स्किल डेभेलपमेन्टफोरखौ जौगाहोनो लुबैयो आरो जों सोरखारि साख्रि नायगिरनायाव जों थाबनो जाफुंसार जानो हायो आरो जों मोजां जिउ दैदेनलांनो हायो बेखौ आङो आसा खालामो मानोना जों सोरखारि साख्रिखौसो आंगोबायदि साननानै लायो प्राइभेटफोराव मावोब्लाबो गोबां सुबिदा दङ सुबिदायालाय बबेबा गिदिर गिदिर माल्टि नेशनेल क्मपेनिसफ्राव बेफोरावहाय मानि जों माखासे क्वालिफिकेशन एम बि ए मा बिदि लानांगौ जायो आरो बेवहाय जोङो गोबां स्किलनि बारै बिदिबा जोङो बेयावबो दस्रा काउन्ट्रिसफ्रावसो बेफोरो जोंनियाव नङा जोंनियाव इसिबां डेबलप जायाखै नालाय बेनिखायनो आं बेफोरखौ सुबुरुन होनो सानो गभर्न मेन्ट साख्रि नागेरनो थाखाय दानि दिनावहाय कम्पिटिशनसो जानानै फैबाय बिनिखायनो आङो कम्पिटिशन बायदि माबानो थाखाय बयजोंबो जुजिनो गोनां जायो आरो बेवहाय गासैबो डेभेलपमेन्टआ थानांगौ स्किल डभेलपमेन्ट मा डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ जों लांफाजोबनांगौ जानानै फैयो